سر یہ سمیر ایئر کولر سے بول رہے ہیں سر مجھے ایک پچہتر لیٹر میں واٹ کولر چاہیے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو آج کل یہ اے سی والے فیچر والے کولر آ رہے ہیں کیا اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے اچھا اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہاں سر کوئی آلٹرنیٹ بتا دیجیے اس کا اچھا وہ کتنے کا ہے اچھا وہ ہے کتنے کا چودہ ہزار کا ٹھیک ہے سر اور اس میں کچھ کم ہوگا یا نہیں سر یہ پلاسٹک کی باڈی میں ہے یا اس کے فائبر ہے پلاسٹک ہے یا وہ ہے ٹین کا ہے اچھا سر ٹھیک ہے تو یہ آپ کی دوکان کدھر پڑے گی ہاں تو چاوڑی کے سامنے وہاں سے میٹرو میٹرو مل جائے گی ٹھیک ہے سر سر اس میں یہ موٹر کتنے اس کی لگی ہوئی ہے کتنے وہ پاور کی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے سر سر اس کی ہائٹ کچھ پتا ہوگی آپ کو کیونکہ میں وہ ہائٹ کے حساب سے مجھے چاہیے تھا مجھے تین فٹ کے ہائٹ میں چاہیے مل جائے گا کیا اچھا ٹھیک ہے سر میں آتا ہوں